जेरै बर' रावआ गोबां रोखोमनि आलादा आलादा जायो बर'बाबो जोंनि रायलायनाया गासै गासै गामिनि मानसिफोरनि रायलायनायजों एखे जाया गासै गामिनि मानसिफोरनि रायलायनाया गुबुन गुबुन आलादा आलादा मिलायनो मिलायनो मिलाया रायलायनाया जोंनि अदालगुरि अदालगुरि अदागुरि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरनि रायलायनाया बाहाय एखे एखे बायदियानो जायो आरो गुबुन जायगानि कक्राझार जेरै गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर गुबुन गुबुननि गोजान गोजाननि मानसिफोरनि रायलायनाया जोंनि बायदि एखे जाया मिलायनो नागिरा रायलायनाया बेलेक बेलेक रायलायनाया बेलेक बेलेक जालाङो बुजिनो नागिरा रायलायनायखौ खायसे बुजियि मानसि खायसे बुंनायफोरखौ बुंनाय बाथ्राफोरखौ खायसे मानसिफोरा बुजिया मोजां बुजिनो नागिरा जोंनि बे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रायलायनाया बे रायलायनायफोरखौ जों गासैखौबो बुजिजोबनो हायो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि रायलायनायफोरखौ जों बारा बुजिस'नो बुजिस'नो हानो नागिरा खाये मानसि बिदिनो रायलायनाया एखे जायाब्ला मानसिफोरजों ओं मिनि मिनि जायो दायलक होजायो जोंनि रायलायनायखौ खायसे मानसिफोरा बुजिया